ہیلو السّلام علیکم آ جی آپ سبزی والی شاپ سے بول رہی ہیں جی جی کچھ سبزیاں چاہیے تھی تو آپ مجھے بتا دیجیے کہ آپ کے پاس کیا کیا سبزیاں ہیں نام بتا دیجیے جی

اچھا تو آپ ایسا کریے گاجر گاجر آلو ٹماٹر اور اِس کے علاوہ آپ کے پاس گوبھی اور ہری مٹر ہوگی ہری مٹر سب کچھ ہے تو میں نے ابھی آپ کو جتنے بھی نام بتائے آپ کے پاس ساری اویلیبل ہے اچھا تو آپ پلیز ایک کام کریے ایک کلو گاجر ایک کلو آلو اور ایک کلو ٹماٹر یہ ساری پیک کر دیجیے اِس کے علاوہ آپ گوبھی اور ہری مٹر بھی ایک ایک کلو ڈال دیجیے گا جی اچھا تو یہ بتا دیجیے کہ ساری آپ کے پاس ساری ویجٹیبل فریش ہیں نا اچھا تو آپ اِسے پیک کر دیجیے اور مجھے پیسہ بتا دیجیے کہ کتنا ہُوا اِس کا پانچ سو تو پانچ سو تو آپ کچھ زیادہ ہی بتا رہی ہیں تھوڑا اور ڈسکاؤنٹ تھوڑا کم تو کیجیے جی اچھا تو اِس کو آپ پیک کر کے رکھیے میں آپ کے پاس آدھے گھنٹے میں آتی ہوں آدھے گھنٹے سے تھوڑا زیادہ بھی ٹائم لگ سکتا ہے بٹ میں کوشش کروں گی میں آدھے گھنٹے میں آ کے اُسے لے جاؤں گی جی جی اچھا چلیں شُکریہ آپ کا بہت بہت اللہ حافظ